اُتر پردیش کا تفریحی منظرنامہ ہندوستان کی دیگر ریاستوں سے بہت طریقوں سے ہم آہنگ ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری ریاستوں کو ترقی دیتا ہے اور ہماری ریاست میں اِس سے بڑا نام پیدا ہوتا ہے جو کہ دوسری ریاستوں میں مجھے نہیں ملتا ہے خاص طور پر جب ہم لوگ تفریح منظرنامہ کے بارے میں اور غور کرتے ہیں تو ہم اندازہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان کی دیگر ریاستیں بہت الگ ہیں ہمارے اُتر پردیش کے ریاست سے یہاں کی تہذیب یہاں کا تمدّن اور یہاں کی سخاوت بہت عمدہ ہیں بہت اچھی ہیں اور یہاں کے زبان بہت عمدہ اور لاجواب ہے جس کے استعمال میں ہم لوگ اپنی ریاست میں خوب ترقی کرتے ہیں اور